پانی پانی تو تقریباً دن بھر میں ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بنا پانی کے بنا ہو ہی نہیں سکتی ہے سب سے پہلے تو ہم لوگ دن بھر پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہانے کے لیے جاتے ہیں کپڑا دھونے کے لیے جاتے ہیں اور پانی انسانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے پانی کے بنا زندگی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اسی لیے وافر مقدار میں پیدا کیا ہے اور پانی تو ہر چیز کے لیے ضرورت ہے پانی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بنا انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تقریباً تمام ہی چیزوں میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہر چیز میں پانی آپ پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے